بہت سارے اردو کے الفاظ ایسے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے جملے بھی اردو میں ایسے ہیں جو مجھے بولنا بہت اچھا لگتا ہے جس کا استعمال کرنا مجھے اپنے کہانیوں میں اپنے جملوں میں اپنے اپنے بات میں ان جملوں کا استعمال کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اردو زبان بہت ہی شیریں اور میٹھی زبان ہے اردو میں بولنے کا انداز بولنے کا سلیقہ بولنے کی تمیز یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں مجھے فخر ہے کہ میں اردو میں بات کر سکتا ہوں اردو کو پڑھ سکتا ہوں اردو کو سمجھ سکتا ہوں اور اردو کو لکھ سکتا ہوں میں اپنے آپ پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اردو زبان سیکھی اور اردو بہت ہی اچھی زبان مانی جاتی ہے آج کے دور میں اردو زبان بہت اہمیت کی حامل لگتی ہے